मैं यश तिवारी बात कर रहा हूँ जबलपुर से और मुझे जाना है सिहोर तक के तो मैंने कैब बुक की है एक तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सिहोर से यहाँ तक के जबलपुर से सिहोर तक का कितना चाज होगा और क्या क्या किस जगह पर अपन टी ब्रेक लेंगे और कितनी देर में अपन पहुंच पाएंगे वहाँ तक के सिहोर तक के जो और आपका कितना चार्ज लगेगा उसका वहाँ तक के जाने का क्या आप इन सब चीज़ों की जानकारी मुझ को दे सकते हैं जी मैंने बुक की है कैब आज ही और मेरे को शायद कल जाना है या आज शाम को जाना है मुझ को तो आज शाम को जाना है और आप कितने टाइम तक के पहुंच जाएंगे और कौन सी गाड़ी आएगी कैब के लिए तो उसके लिए मुझ को थोड़ा सा बात करना है बस